बाजारसँ मछली सभसँ बढ़िआँ मछली लबैत छियै तऽ माछके से कटैए बनबैए धोइए ताहिके बाद हरदि लगबैए ताहिके बाद लहसुन पीस कऽ तखन ओहिमे सब्जीमे अथि मिलबैए माछमे से तरैए ओहिमे मिर्चाइके कूट धन्नीके कूट हरदिके कूट अथि से सरिसोके ईसभके मसाला पड़ैए माछके तखन ओहिमे माछ बनबैए तरैए तरि कऽ भुजि कऽ मसाला खूब प्रेमसँ भुजलक भूजि कऽ से तखनसँ ओहिके झोरेलक झोर बरकि गेल तखन ओहिमे माछ डाललक से ताहिके बाद मीट बनेलक मीटकेँ कटलक धोलक बनेलक से ओहिके रन्हलक रान्हि कऽ ओहिमे जेना चारि चम्मच धन्नी पड़ल से चारि अथि आधा एक किलो अइ माछ मीट तऽ एक किलो प्याज दियौ से ओहिमे सँ नमक दियौ ताहिके बाद ओहिमे धन्नीके कूट हरदिके कूट मिर्चाइके कूट गरम मसाला दू गो पुड़िया से सभ दियौ तखन ओ माछ चारि सीटी मीटमे चारि सीटी लगा दियौ से चारि सीटी लगा दियौ कूकरमे तऽ ओ बढ़िआँ मीट बनत तऽ खाउ से ताहिके बादसँ अथि खीर बनाउ खीर सेवइके बनाउ से ओहिमे नारियल छहोरा सभ दऽ कऽ पञ्चमेवा धऽ कऽ से बढ़िआँसँ चिन्नी धऽ कऽ दूध धऽ कऽ जतेक दूधमे से अपन बनाउ चिन्नी सभसँ बढ़िआँसँ बनाउ सुनाउ खाउ पीबू ताहिके बाद से ताहिके बाद अथि खीर भऽ गेल अथि ओइके सेवइके ताहिके बाद अथियोके खीर बनाउ साबुदानाके ओहूमे किशमिश मुनक्का छहोरा नारियलसभ धऽ कऽ पुष्टसँ दूध दियौ चीनी दियौ सभ खाउ खीर बनाउ खाउ ताहिके बाद